मूंखे श्रावण बज़ारे पसंदि आहे छा त उनमें चारि सूम सूमरु ईंदा आहिनि उन सूमरु में शंकर भॻवानु जो ध्यानु करे उते दर्शनु करण जो मौक़ो मिलंदो आहे ऐं एतिरी न थदि आहे न गरमी आहे उते उन समय में जेको तव्हां मूंखे चेटी चंड जो मेलो बि वधारे पसंदि आहे छा त हूअ सिंधीयुनि जो अहिड़ो ॾींहुं आहे जेको सिंधीयुनि जो नओ सालु चवाइजंदो आ उन्हीअ ॾींहुं सिंधी नवा कपिड़ा नयूं भाॼियूं नई मिठाइयूं सभु खाईंदा आहिनि ऐं पाण में गॾिजी करे मेले ते वेंदा आहिनि मेला लॻियलु हूंदा आहिनि चेटी चंड जा मेला हो ॾिसी ॾाढो आनंद ईंदो आहे त इअं सिंधीयुनि जो जेको त्योहार ईंदो आहे हूअ असांखे ॾाढो पसंदि आहे ऐं इन्हीअ लाइ पसंदि आहे छा त इनमें सॼी सिंध जी सभ्यता सिंध जी संस्कृती पेश कई वेंदी आहे किथे स्टेज ते किथे मैदाननि में अहिड़े नमूने त मज़ो ईंदो आहे ॾाढो जय झूलेलाल